मूंखे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जी किताब जो पढ़ण जो शौक़ु आहे पर उन में मुख्य रूप से मूंखे धार्मिक किताब पढ़ण जो शौक़ु आहे श्रीमत भागवत गीता गीता शिव पुराण हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा अनेक किताब पढ़ण जो मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे ऐं मुंहिंजी रुचि बि आहे हिन वर्तमान में मां भाश्रीमत भागवत गीता चालू कई आहे श्रीमत भागवत गीता में कृष्ण भॻिवान जे बारे में सभु कुझु ॿुधायो वियो आहे कीअं त धर्म जे रास्ते ते हली करे पंहिंजी जीत हासिल था करे सघूं सच ते मार्ग ते हली करे पंहिंजो जीवन सफ़ल था कयूं इन में श्री कृष्ण ॿुधायो आहे त सच खां सवाइ इन दुनिया में सभु कुझु कूड़ु आहे दुनिया में सभु कुझु हासिल करण लाइ असांखे सच जो रास्तो अपनाइणु खपे